मां वॉइस टू टेक्स्ट सर्विस जो उपयोगु कयल आहे इहो ॾाढो ई फ़ाइदे वारो आहे हिनसां ॾाढियूं सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि वॉइस टू टेक्स्ट असांखे लिखण में हेल्प कंदो आहे हिनसां असां ॻाल्हाए करे कुझु बि लिखी सघंदा आहियूं जेको डायरेक्ट टाइपिंग खां चङो ई फास्ट हूंदो आहे वॉइस टू टेक्स्ट में ॿी सुविधा इहा हूंदी आहे की इनसां ट्रांस्क्रीप्शन जो ख़र्च घटिजंदो आहे इहे ॿियनि सॉफ्टवेअर में इनबिल्ड फ़ीचर तरीक़े हूंदो आहे जंहिंसां असां हर एप्लिकेशन में उनखे यूज़ करे पाईंदा आहियूं जंहिंसां टाइम बि ॾाढो बचंदो आहे इन्हीअ में ॿिया बि फ़ाइदा हूंदा आहिनि इहो कंहिंजी बि आवाज सुञाणे सघंदो आहे उनजी टैक्नोलॉजी जे वज़ह सां पर इनजा कुझु नुक़सानु बि हूंदा आहिनि इनमें असांखे ॾाढो ई ध्यानु सां ॻाल्हाइणो पवंदोसीं संभाले करे ॻाल्हाइणो पवंदो आहे न त इहो ग़लति शब्द पकड़ंदो आहे जंहिंसां ग़लति टाइपिंग बि थी वेंदी आहे